نوعمری کے بعد سے میرا پڑھنے کا ذوق کچھ خاص طریقوں سے ترقی پایا اور اس میں کئی عوامل اثر انداز ہوئے ہیں اسکول اور کالج کا تعلیمی ماحول اور وہاں کے اساتذہ نے پڑھنے کو دلچسپ اور لازمی بنا دیا اچھی تعلیم نے علم حاصل کرنے کا شوق بڑھایا لائبریز اور بک شاپ کا آسان دستیاب ہونا اور وہاں سے مختلف قسم کی کتابیں حاصل کرنے کی سہولت نے پڑھنے کی شوق بڑھایا انٹر نیٹ اور ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی وجہ سے ای بک آن لائن آرٹیکلس اور ریسرچ پیپر کا آسان طور پر مل جانا بھی بہت مددگار رہا یہ عصری وسائل نے پڑھنے کو مزید آسان اور بنا دیا کچھ خاص ٹاپکس جیسے سائنس ٹکنالوجی ہسٹری اور لٹریچر میں شخصی دلچسپی لینی پڑنے کی عادت کو مزید مضبوط کیا پڑھنے کا شوق رکھنے والے دوستوں اور صحبت کا اثر بھی بہت ہے دوستوں کے ساتھ کتابیں ڈسکس کرنا ایکسچینج کرنا اور مل کر پڑھنا میری اس عادت کو بڑھاوا دیا نئے معمولات اور علم حاصل کرنے کا شوق اور تفریح طور پر پڑھنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جب کسی چیز کا علم حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے تو پڑھنے کی طرف رجحان مزید بڑھ جاتا ہے